ہلو کیا میری بات سپر مارکٹنگ کے رستوراں سے ہو رہی ہے جی سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ دیر پہلے گرم دودھ آڈر کیا تھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سر اس کا پیکجنگ اس طرح کیجیے گا کہ وہ بہت دیر تک گرم رہے جی سر جی سر جی سر شکریہ